जय झूलेलाल साईं तव्हां एरोमा कैफे मां था ॻाल्हायो साईं मां मोहित थो ॻाल्हायां हींअर मां ॾिठो ऐं मूंखे ख़बर पई त तव्हांजो जेको कैफे आहे उहो हिते नओं खुलियो आहे ऐं तमामु घणी तारीफ़ बि ॿुधी आहे मां तव्हांजे लाइ हींअर कल्ह मुंहिंजो दोस्त ई तव्हां वटां मानी खाई वियो ऐं उन मूंखे ॿुधायो त जाम सुठी सुठी वैराइटियूं आहिनि तव्हां जाम वधीक ताम आहिनि तव्हांजे रेस्टोरेंट में त मूंखे उहो ई पुछणो हुओ त तव्हां वटि वधि में वधि मशहूरु आइटम केॾो आहे जेको वधि में वधि विकामजंदो हुजे ऐं मूंखे थोरो तिखे में कुझु खपंदो हुओ अगरि तव्हां तिखे में कुझु ॿुधाए सघो त थोरो इहो चटपटो करे जी त होॾे में कुझु हुजे त ॿुधायो जीअं छा ऐं घर में ॿार बि आहिनि उहे बि खाई सघनि उन्हनि खे बि एतिरो तिखो न लॻे त उहो तव्हां ॿुधाए सघो त तव्हां वटि एॾो सुठो छा मिलंदो आहे त उहो असां अॼु घुराइयूं ऐं तव्हांजे कैफे जो बि खाधो खाई ॾिसूं हिकु दफ़ो हां त तव्हां भले पोइ इहो हिते मुंहिंजे घरु मोकिले सघंदो आहियो छा इहो पूजा अपार्टमेंट में जी जी घणो आहे हिन जो टोटल ॿ सौ रुपिया हले साईं हले काई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां इहो पंज सौ चारि पूजा अपार्टमेंट भाटिया चौक ते उल्हासनगर सिंधु नगर पंजे में मोकिले छॾियो जी तव्हांजे छोकिरे हथ मां पैसा ॾेई छॾींदुसि जी जी उन सां गॾु तव्हां खटाइण पापड़ ऐं लिमो बि मोकिले छॾिजो छा आहे ॿारनि खे रोटीअ सां गॾु पापड़ वणंदो आहे तव्हां खे त ख़बर आहे असां सिंधियुनि जी इहा आदत हूंदी आहे भाई हर वेले असांखे पापड़ खपंदो ई आहे हुन सां गॾु बसर ऐं लिमो बि हूंदो त जाम सुठो थी वेंदो हा हा खटाइण आहे असांखे तव्हां बस रुगो जेको आहे पापड़ ऐं बसरु मोकिले छॾियो हिन सां गॾ ऐं हिकदमि सुठे नमूने ठाहिराइजो साईं जीअं छा आहे ॿिए दफ़े असां तव्हांजी तारीफ़ करे सघूं न पंहिंजे मिटनि माइटनि में जी जी सा ई हले महिरबानी साईं महिरबानी